आं मानसिफोरनि मोजां मोजां ड्रेस गाननाय नुबा आंबो गाननो लुगैयो बिसोर बबाव मोनोथाइ बबेनिफ्राय बायना लाबो मालाबा मबेल टिभिफोर नायबाय थाबाबो बेफोरावबो जोबोद मोजां मोजां समाइना समाइना ड्रेस नुयो बेफोर ड्रेसखौ आंबो लानानै गाननो लुगैयो नाथाय जोङो बै अदालगुरि डिस्टिक्टआव नागिबा बेफोरबायदि ड्रेसखौ मोना ना डिजायनारफ्रासो बेफोर ड्रेसखौ हुनायनायसो गानो नामा नाथाय दख्नाफ्राबो जोबोद मोजां मोजां बै आंनि लोगोआबो जोबोद मोजां मोजां दख्ना गानबोयो बेफोरबादि दख्नाखौ जोंबो लानो गोसो जायो नाथाय जोङो लानो हाया